हमराके सबसँ बड़का ताकत अछि कि हम पढ़ाइ लिखाइमे बहुत अच्छा छी पढ़ाइ लिखाइसँ सम्बन्धित हमरा अच्छा ज्ञान हइ आओर पढ़ाइ लिखाइके क्षेत्रमे हम बहुत आगे तक जाएब ई हमर पढ़ाइ लिखाइ जे हइ ने एकरा अनुसार हमरा पता लगैत अछि कि हम आगे बढ़ब आओर बहुत किछु करब ईसब हमर जे हइ ने से विचारके सबसँ पैघ ताकत हइ जकरा कारण हमरा पता चलै छै कि हम ठीक छी आओर आगे बढ़ब आओर भाग्य भविष्य हैत तऽ हम बहुत अच्छा करब आगे तक जाइब आओर पढ़ाइ लिखाइ हइ ईसब अच्छा हइ आओर जइसे कि मानि लेलिए कि ककरो सेवा करि देनाइ कोइ बड़ बुजुर्गके मदद कर देबैके हइ ईसब मतलब कि हमर अच्छा विचार हइ जइसेकि आओर हमर खराब विचार ई अछि कमजोरी ई अछि कि जइसे मतलब कि हम कोनो कोनो बातके लऽ करिके बहुत जल्दी गुस्सा हो जाइ छी ई हमर कमजोरी हइ जकरा कारण हमर कोइ बनलो काम रहैए जेकि खराब हो जाइए ईसब मतलब छोट छोट बातपर गुस्सा हो जाना मतलब ककरोसँ रूठके बाजि लेनाइ ईसब हमर कमजोरी अछि जकराकि जकरा कारण हमर कोइ कोइ काम खराब भी हो जाइत हइ आओर कोइ कोइ काम बनि भी जाइत हइ जइसे खराब इन्सानसँ नाता खाता नहि रखनाइ ईसब ठीके बात छै आओर कमजोरी छै कि गुस्सा हो जाइ छी तऽ कोइ कोइ निमनो आदमीसँ कभी कभी अइसनो हो जाइ छै जकरा कारण दिक्कत हो जाइ छै ईसब कमजोरी अछि हमर